ٹیکنالوجی اور بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع کرنے کا تجربہ آج کے دور میں خاصی خاصہ نایاب اور دلچسپ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اپنی زندگی کے بھگدڑ اور مسلسل کنیکٹیویٹی سے بچنے کے لیے ایسی جگہوں پر سفر کرتے ہیں جہاں انٹر نیٹ یا موبائل سیکولنز کی رسائی نہ ہو یہ تجربہ عموماً سکون ذہنی سکون اور خود شناسی کی طرف اشارہ کرتا ہے ایسے سفر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کو جدید دنیا کی تمام پریشانیوں سے دوری ملتی ہے پہاڑوں جنگلوں یا دور دراز دیہاتوں میں سفر کرتے وقت آپ کو فطرت کے قریب جانے کا موقع ملتا ہے جہاں آپ کو روزمرہ کی زندگی پیچیدگیوں سے آزاد ہونے کا موقع ملتا ہے فطرت کے درمیان سکونت آپ کو اپنی داخلی دنیا کے ساتھ جڑنے کی سہولت فراہم کرتی ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی سہولتیں نہیں ہیں آپ کو محض اپنے ماحول اور اپنے خیالات پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع ملتا ہے یہ وقت خود کو جانچ اور ذہن ذہنی سکونت کے لیے بہترین ہوتا ہے آپ بغیر کسی بیرونی مداخلت کے اپنے خیالات اور احساسات کی گہرائیوں میں جا سکتے ہیں ایسی جگہوں پر رہنا عموماً ایک متوازن زندگی گزارنے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے یہ تجربہ آپ کو نئی توانائی اور تازہ فراہم کرتا ہے تازگی فراہم کرتا ہے جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں کامیابی اور خوشی کا باعث بن سکتے ہیں اگر آپ نے کبھی ایسی جگہ کا سفر کیا ہے تو اس کا تجربہ یقیناً ایک غیرمعمولی اور قابل قدر ہوگا